छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस पाँच सितम्बर शिक्षक दिवस ओकर बाद छओ जनवरी पर्यावरण दिवस ओकर बाद एकटा भेलै दू अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती